हँ हेलो हमरा इसकुलमे बच्चा ढेर छै तऽ हमरा यूनिफ़ॉर्म सिलेनाइ छै मने ड्रेस सिलेनाइ छै बच्चा सभकेँ भए जेतै हँ तऽ हमरा इसकुलमे बहुत बच्चा यए ढेरी बच्चा यए हँ तखन कोनो बात नहि छै हम उएह चाहै छी कि हमरा लेकिन सी कऽ अहाँकेँ पठबय पड़त हम्मे तऽ इसकुलमे बैठबै तऽ हमरा बच्चाके फेर हँ हँ ह्म्म तऽ बच्चा सभकेँ जे हम लए कऽ जेबै अहाँ चलि लेबै तऽ अहाँ इसकुलमे चलि अयबै तब ने बच्चाके नापी भए जेतै ह्म्म अच्छा ठीके छै हम्मे जे छै ने बच्चा सभके कहै छियै कि से अपन तो पि पिताजीसँ पैसा लए कऽ आ ओकर बाद जे छै हम सभकेँ ड्रेस सिला देबहु ड्रेस लेकिन अहाँकेँ नीक सीअय पड़त किएकि खराब हैत तऽ हम पाइ लए लेब हँ ह्म्म हमर इसकुलमे चलैए नीचाँ बुल्लू उपर नीला या वाइट लड़की सभके वाइट छै लड़का सभके बुल्लू छै अच्छा ठीके छै ठीके छै तऽ हम जे छै ने आयब अहाँके दुकानपर जयबै बच्चा सभकेँ लए कऽ बारी बारी कऽ सभ बच्चा सभकेँ लए कऽ जयबै तब अहाँके अहाँ बच्चाके कपड़ा सीबै ठीक छै ठीक छै राखै छी तऽ